ہاں ہیلو ہاں ہیلو کون بول رہے ہیں سر جی جی ہاں وہ اولا والے بات کرہے ہیں اے سی والے سر ابھی میں مہوا سے تھوڑی سی ادھر ایک کلو میٹر دور پہ ہوں تو آپ کون بول رہے کہاں سے بول اچھا دیوی پاٹن مندر جانا تھا سر دیکھیے ہاں سر کل صبح میں آپ کو مل جائے گا میری گاڑی مل جائے گا آپ کو لیکن آپ دیکھیے آپ کو ٹائم پر آنا ہے مجھے ٹائم پہ جا میں ٹائم پہ جاؤں گا ٹائم پہ آؤں گا یہ پہلے آپ بات سن لیجیے ہاں جی

ارے بھائی آپ کو برانڈ لگے ملے گا برانڈ ایک دم اے سی والی آپ جہاں سے چڑھ کر کے جائیں گے وہاں تک آپ کو اے سی ہی اے سی ملے گا آپ کو کوئی دقت اس میں کوئی پرابلم نہیں ملے گا آپ کو جی جی ایک دم بھائی آپ کا اس کے لیے آپ چنتا کاہے کر رہے ہیں یار ارے میں ڈرائیور صاحب کو میں بول دوں گا نا کاہے گھبرا رہے ہیں ایک دم اسی راستے جس راستے پہ آپ بولیں گے اسی راستے سے وہ جائیں گے جی جی جی تو اس پھیملی میں کتنے لوگ ہیں آپ لوگ دیکھیے آٹھ لوگ ہیں نا آپ لوگ آٹھ لگ بھگ پانچ ہزار لگ جائے گا آپ لوگوں کو دیکھیے سر میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوں کہ ٹائم پہ جاؤں ٹائم پہ آ جاؤں گا ہاں ہاں یہ یہ دو دیکھیے سر دو تین دن تو میں ٹھہر نہیں سکتا ہاں یہ آپ خیر بول سکتے ہیں کہ دو تین گھنٹہ اگر رک جائیں گے تو میں اس میں رک سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مل سکتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے اچھا شکریہ